ہلو السلا لیکم آپ لکھنؤ کیٹرنگ اور سویٹس سے بول رہے ہیں جی ہاں جی جی مجھے ایک تھوڑا آڈر کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا تو آپ صحیح بندے ہیں جن سے میں بات کر سکتی ہوں یا آپ مجھے کسی آپ کے مینیجر یا کسی سے بات کرنے کے لیے دیتے ہیں اوکے ٹھیک ہے شکریہ السلام علیکم جی میں آپ کا نام جان سکتی ہوں جی اچھا اوکے ریاض بھائی مجھے یہ ایک میری بہن کی انگینجمینٹ ہے اس فنکشن کے لیے مجھے آڈر دینا تھا تو ہم لوگوں کو رات کا ڈنر کا ارینجمینٹ کرنا رہے گا تو مجھے آپ بتائیں گے کیا کہ کچھ اسٹارٹر میں چاہیے ایک ویجیٹیبل چاہیے اور اس کے علاوہ چپاتی رہے گی یا نان اور رائس رہے گا اور ایک پلاؤ رہے گا اور اس کے علاوہ ایک چکن کری کا ایک چکن کا آئٹم ہوگا اور لوکی کا حلوہ یا رس ملائی ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن جی جی جی ٹوٹل رفلی اراؤنڈ سو لوگوں کے لیے ہوگا یہ ہاں تو آپ ہی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کتنی کانٹییٹی میں آڈر پلیس کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے ہاں ہاں ہوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے نہ جیسے آپ لوگوں کو کچھ منیمم کانٹیٹی کے اوپر پھر اس کے بعد ڈسکاؤنٹ اسٹرکچر ہوگا نہ جو ویلڈ ہوتا ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ ایک سو پچاس لوگوں کے لیے کھانا ہے تو مجھے کافی بجٹ کے اندر بھی چاہیے ہاں ہاں تو آپ ایسا کچھ مجھے بتائیے آپ کا کچھ ڈسکاؤنٹ یا آفر ہے ہے یا کیسے کریں گے آپ اچھا آپ آپ ٹوٹل کے اوپر ٹوٹل جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا اس کے اوپر سیدھا ٹوینٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ آپ ہاں میں نے ابھی جو کچھ بتایا نہ اس کے آپشنز مجھے لکھ کے اور واٹسپ کر دیجیے پر پلیٹ کی پرائیز اور جو ڈسکاؤنٹیڈ پرائیز بھی بتا دیجیے اگر کچھ اور نمبر آف پلیٹ انکریز ہوئے تو پھر میں بتاتی ہوں جی شکریہ اللہ حافظ